ओ खौरां बिजोङाव आइजोफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल मोनसे टाइम होनांगौ दा हिनजावफोरा आथिखालाव मा जायो टाउन सहफोराव हारसिङै ओंखारनो हाया सेफटि बुंनो थाङोबा आइजोफोरनि सेफ्टिया आथिखालाव एसे भिर भार जानाय लोगो लोगो एसे सेफटिफोरा खमायलाङो दा आइजोफोरनि सेफटिनि सायाव बिसोरनि माखासे प्रब्लेम्सफोरनि सायाव ओरैनो मोनसे माने स्पेस दोननांगौ खौरां बिजोङाव दा बिसोर माबादि प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानाङो टाइमाव बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों मा बेबस्था लानो हायो बेफोरखौ खौरां बिजोङाव फोसाव नांगौ लाइसि बा खौरां बिजोङाव जों बेफोरनि सायाव आइजोफोरनि सायाव स्पेसियेल मोनसे लायरायनाय बे थानांगौ होननानै आं सानो